भारत का इतिहास एक महत्वपूर्ण इतिहास रहा है जो कि वर्तमान में भारत के लोगों को बहुत ही प्रभावत प्रभावित करता है कि कि भारत का इतिहास राजा महाराजाओं ने बनाया था जो कि अब के वर्तमान समय है जिस में लोग बहुत ही गौरवपूर्ण महसूस करते हैं और गौरवपूर्ण ऐतिहासिक क्षण वह रहा था जो हमारे राजा थे वो दूसरे देश के राजाओं से लड़े और हमारे देश को एक अच्छा ऐतिहासिक पन्ने भी उन्होंने लिखे और हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के कुछ बेमिसाल नेताएं हैं जो कि जैसे कि महात्मा गाँधी है चंद्रशेखर आज़द आज़ाद है पंडित जवाहरलाल नेहरू है और भगत सिंह है ऐसे कई बेमिसाल नेता थे जो कि हमारे देश को आज़ाद करने में उनकी बहुत अच्छी भूमिका रही थी और हम ज़्यादातर चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह जैसे आदमियों को पसंद करते हैं जो उन्होंने अपने देश के लिए लड़ कर और उन्होंने अपना बलिदान फांसी पर चढ़ गए थे इस लिए हम को ऐसे ही नेता पसंद हैं